जोंहा रायजोआव जोंहा रायजोआव रक्त बोलि फुजा होयो दाउसा फारौ जोबोरैनो खरस थाङो जोंहा आजां गाजां सल्लिस हाजार पन्सास हाजार गाहाम खरस खालामनानै फुजा होनांगौ जायो ओंखाम गोरलैब्ला आरो बोसोर गोदानाव बोसोर गोदाननि बिमा गंगायाव हामबाय होयो बे दाउसा फारौआनो रायजोयैनो फुजा होयो बोसोर गोदानाव बिमा गंगायाव अनेख बयहाबो धर्म' फुजियो सोरहाबा खृष्टान फुजियो सोरहाबा खृष्टान सोरहाबा हिन्दु सोरहाबा जग्य दा अनेख फुजा होयो मानसिफ्रा आलदा आलदा आंबो बारा बुंनो रोङा आंबो बारा मिन्थिया दा जोंहा जोंहा रायजोआव बिदिनो रक्त बोलि होयो दावसा फारौ फारौनि दामाबो फारौनि दामाबो बिदिनो नयस' आठस' जरा दाउसानि दामाबो मासेआवनो साराय तिनस' सारिस' गाहाम दा बिदिनो रायजोआव खरस खालामनानै रायजोयैनो फुजा होयो गामिआव